में कुर्ता नोआएआ इक आनलाइन आया अज्ज ओह् दिक्खियै आ'ऊं इन्नी खुश होई इ'न्ना सोह्ना कपड़ा निकलेआ ओह्दा बड़ा शैल इक पैह्ले नोएआ हा ओह् बी बड़ा शैल हा बड़ा शैल सूट निकलेआ ओह् मेरा धागा बी बड़ा शैल कपड़ा बी बड़ा शैल कड़ाई इन्नी सोह्नी ओह्दे पर आखने दी गल्ल नी सारे मिकी पुच्छन कुत्थुआं लैता में आखेआ आनलाइन लैता भाई में बड़ा शैल सूट निकलेआ सारे आखन असें नोआई देओ बड़ा शैल कुर्ता हा केह् सनां तुसेंगी आ'ऊं में होर बी बड़े आर्डर कीते हे भई महां इ'यै नेह् निकलनङ ते बड़े शैल न बड़ा शैल कुर्ता हा इ'न्ना शैैल कुर्ता निकलेआ आखने दी गल्ल नी ऐ दबारै फ्ही नोआए में द'ऊं त्रै सूट हून म्हल्ले आह्लियां जनानियां बी आखा दियां भाई असें बी एह् सेम इ'यै लैना इ'यै देआ नोआई दे कलर बक्खरा होऐ भाएं बा नोआई इ'यै नेह् दे उं'दे उ'नें बी आखेआ भाई तुस अपने फोन लैओ ओह्दे उप्परा करो आर्डर करी दित्ता फ्ही में उ'नें जाच नेही आ दी फ्ही में करी दित्ता आर्डर उ'नेंई ते केह् कडाई बी बड़ी शैल ऐ ओह्दी दपट्टा बी बड़ा शैल ऐ कपड़ा बी बड़ा शैल ऐ ओह्दा धागा इक नी निकलेआ उस सूटै दा लाया बी बड़ा ओह् में सूट गर्मी बी नी लगदी ऐ ना उन्न उस सूटै ने लान्नी गै आ'ऊं उसी सूटे गी हून बड़ा इन्ना घस्सियै लाया बी बड़ा घसी बी गेआ बा फट्टा दा नी ऐ ओह् सूट में अजें बी घर उ'यै लाए दा हून पैह्ले औने जाने लांदी ही हून घर लाया बड़ा शैल सूट निकलेआ आखने दी गल्ल नी ऐ इ'न्ना सोह्ना कि दबारा फ्ही दो त्रै सूट नोऐउड़े उ'यै नेह् म्हल्ले आह्ली जनानियें बी नोआई दित्ते कि भाई तुस बी लैओ सूट शैल ऐ शैल चीज शैल गै होंदी हून नेईं होऐ किश शैल ते ओह्दा कुसी सनाना के एह् शैल कि एह् नेईं ऐ शैल